स्थानीय समाचारों को मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिल रहा है क्योंकि मैं भोपाल में रह रही हूँ और मुझे समाचार पढ़ना अच्छा लगता है जिस वजह से मैं अपने फोन में ही समाचार देखने की कोशिश करती हूँ और इन समाचारों में स्थानीय खबर मिल जाती है इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में मीडिया ने बहुत तरक्की कर ली है जिस वजह से बहुत कम समय में स्थानीय समाचार पता चल जाती है और इन समाचारों ने अपने माध्यमों में भी बहुत बढ़ोतरी कर ली हैं आज हमें समाचार बड़ी फिल्मों छोटी फिल्मों की माध्यम से भी मिलती हैं कोई सोशल मीडिया तो कोई लिखित माध्यम से प्राप्त होती हैं वैसे आज फोन में सभी प्रकार के समाचार प्राप्त हो जाते हैं और मेरे हिसाब से वर्तमान समय में समाचार की सत्यता पर काम किया जाना चाहिए क्योंकि दुनिया में सही समाचार के साथ साथ झूठी समाचार भी फैलाए जा रहे हैं